ہاں کچھ ایسے موضوعات ہیں جن پر ہم لکھنا بولنا بحث کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم کُھلا کُھلے عام کر نہیں سکتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو اُس کے لیے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے پولیس والوں کی وجہ سے وہ پریشان کر سکتے ہیں آپ پر ایکشنز لے سکتے ہیں اُس موضوعات پر بات کرنے سے یا پھر کچھ اور کرنے سے اور کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پر آپ بول ہی نہیں سکتے ہندوستان میں وہ منع ہے جیسے کہ آپ دھرم کے بارے میں ڈھنگ سے بحث نہیں کر سکتے کُھلے عام کسی کو کچھ بول نہیں سکتے اِس کو بولنا اور کرنا سخت منع ہے اور اِس کو کرنے والے پر سخت سے سخت کارروائی کی جاتی ہے اِس طرح کے کافی اور موضوعات ہیں جن پر ہم کُھلے عام نہیں بول سکتے جس کے کارن آپ کو فریڈم نہیں مل پاتی کہ آپ اپنی بات کسی کے سامنے رکھ سکیں یہی سب موضوعات ہیں جن کو آپ اپنی رائے کی میں اپنی آپ لکھنا نہیں چاہتے لکھ نہیں سکتے کسی کے سامنے